में अपने स्कूल च इक ड्राइंग बनांदा रेहा ते मेरा मिगी ड्रांइग ते बड़ी जादा पसंद ही में स्कूल बगैरा बिच्च बनांदा हा जिसलै क्लासा च बच्चे बुच्चे बगैरा बनांदे हे में बी उं'दे कन्नै बनांदा रेहा स्कूल साढ़े इक ड्रांइग दा सबजैक्ट बी ही सानूं टीचर पढ़ांदे हे असें थोह्ड़ा बहूत उत्थें सिक्खेआ फिर एह् इ'यां मतलब कि जियां जियां बड्डे होंदे गे इ'यां इ'यां ड्रांइग कन्नै कन्नै चलदी रेही इक बारी स्कूल साढ़ी ड्रांइग एग्जीविशन होई एग्जीबिशन च में अपनी ड्रांइग लेइयै गेआ ऐं उत्थे बड़े सारे बच्चे बच्चे बड्डे निक्के सारे मतलब सारे पार्ट प्ले कीता ते उत्थें में बी कीता प्ले ते में ते फस्ट नेईं आई पाया पर में उत्थें बड़ा किश सिक्खेआ ड्रांइग च केह् केह् कमियां हियां मेरिया केह् केह् प्लस पवाइंट हे ते उत्थें सारे बच्चे लेई आए दे हे इ'यां गै ड्राइंग इक आर्ट ऐ पैशन ऐ मेरा बने दा में बनाना होन्ना बड़े बारी बनाना होन्ना हल्ली बी घर होर बी कम्म बड़े सारे करना होन्ना सारें गी करने चाहिदी ड्राइंग ते इस्सै बास्तै ड्रांइग जेह्ड़ी एग्जीविशन होंदी उत्थें सारे अलग अलग स्कूल दे बच्चे आए दे होंदे उत्थें अलग अलग स्कूल दे बी बच्चे आए दे होंदे अपनी अपनी ड्रांइगां बनांदे अपनी अपनी ड्रांइगां लेई आए दे होंदे अपने अपने प्रोजैक्ट बगैरा जो बी दित्ते दे होंदे उ'नेंगी ओह् लेई आए दे होंदे अस ओह् बनान्ने होन्ने लेइयै जन्ने होन्ने फिर सानूं प्राइज मनी मिलदी जां बोनस प्लस पवांइट जा कुछ बी मिलदा सानूं ऐं फिर ओह् अस जेल्लै अस मतलब कि जेल्लै बंदा एग्जीविशन च अपना कंटेन्ट लेई जंदा ते अगर ओह् फस्ट आई जंदा ते फस्ट आई जंदा फिर उस बंदे दी बच्चे दी ना बक्खरी गै फीलंग होंदी में ते फस्ट नेईं आई पाया पर मेरा सुपना हा में फर्स्ट आगा इक बारी में प्लस टू दे इंग्जाम कोला पैह्ले इक बारी एग्जीविशन च पार्ट लेआ उत्थै में गेआ हा ते उत्थै में इक ड्रांइग बनाई इक नार्मल ड्रांइग बनाई ते मिगी में ओह्दे थर्ड नम्बर आया हा थर्ड प्लेस उप्पर हा ते उत्थें न मिगी फील होएआ कि अगर में अज्ज थर्ड उप्पर आया कल में सैंकड उप्पर बी आई सकनां फस्ट उप्पर बी आई सकनां में होर मैहनत करां होर मैहनत करां में होर मैहनत करने दी कोशश कीती इ'यां गै सारें गी मैहनत करनी चाहिदी में थुहानूं बी इ'यै आक्खना जां जेह्डे बी मेरी गल्ल सुना दे एह् बो फलान सौ इस्सै बास्तै तुस बी इ'यां करो अपनी अपनी पैशन गी छड्डो नेईं जियां बी ऐ अग्गें कान्टीन्यू करो बड़ियां दिक्कतां आंदिया ड्रांइग इक आर्ट ऐ कला ऐ बड़े बड़े बड्डें देशें च चलदी ऐ पैह्ले रा पैह्ले जमान्ने च राजा महाराज अपने अपने अपने मैहल दी दिवारें उप्पर चित्र बनांदे हे कि साढ़े आने आह्ली सदी जेह्ड़ी अग्गै फ्यूचर जेह्ड़ा साढ़़ा लोकें दा जो बी मतलब ऐ उसी दिक्खन कि साढ़ा दिक्खन कि पैह्ले जमान्ने च एह् होंदा रेहा पैह्ली पैहलियां ड्रांइग जिसलै अस कुसलै बी जिसलै बी राजे महाराजे दे मैहलै मूहलें च जन्ने होन्ने जियां कुतै खंडर मैहल होई गे उत्थे दिक्खने होन्ने बड़ी सारियां ड्रांइगां होदियां बनाई दियां उंदे उं'दा आर्ट दिक्खियै कला दिक्खयै इन्ना सकून मिलदा कि ओह् अस ब्यान नेईं करी सकनें इस्सै बास्तै में बी ड्रांइग चुनी जेल्लै में ड्रांइग चुनी ही होर बी केह्ड़े केईं सारे फैशन पैशन हे में ड्रांइग चुनी ही मिगी बड़ी पसंद ही ड्रांइग बनाना शुरू तू बचपन तू गै बड़ी ज्यादा पंसद ही तें में बड़ी शैल ड्रांइग बनाना ते में अपने दोस्तें च इक बारी में अपने दोस्तें दी ड्रांइग बनाई ही ड्रांइग बनाई ही ते ओह् सारे क्लास बिच्च में फिफ्थ फोर्थ च हा में दोस्त दी ड्रांइग बनाई ते ओह्दे बाद जेल्लै में ओह् सारें गी दस्सी ओड़ी हून में अपने कोला छुपा दा हा ओह् कि में अपने दोस्तें दी ड्रांइग शैल हैनी बनाई दी ते जेल्लै ओह् बच्चे दी छुपा दा हा ते बच्चें गी जेल्लै जेल्लै बंदा कोई चीज छपैलदा ते ओह् आटोमेटीकली आपें सामनै आई जंदी ते ओह् टीचर ने फगड़ी लेई ओह् ते टीचर सारे क्लासै बिच्च सारे बच्चें गी टीचर ने दस्सी ओह् विडियो ओह् ड्रांइग दस्सी मेरी ते सारे बच्चें मेरे ताहीं क्लैप कीती फिर में खुश बी ते होएआ पर टीचर ने आखेआ इ'यां कुसै दी नेईं ही बनानी होंदी तुस होर कुछ बनाओ भगवान दी बनाओ सैलीबरिटी दी बनाओ फ्रीडम फाइटर दी बनाओ बड़ा कुछ ऐ बनाने गी ओह् बनाओ पर इ'यां नेईं कुसै दी बी ड्रांइग करो सारे करो में ते हल्ली बी करना होन्ना कदें कदें पर कदें कदें करना होन्ना डेली निं करना होन्नां इ'यां गै इ'यां गै पैशन बनी गेदा मेरा में होर बी कम्म बड़े कम्म बड़े के कन्नै कन्नै स्टडी करा दा ते कन्नै कन्नै एह् बी करना होन्नां घरा आह्ले बी सपोर्ट करदे पैह्ले ते नेईं करदे हे पैह्ले ते खैर आखदे हे कि पढ़ो पढ़ो लिखो ड्रांइग बगैरा कुछ नेईं ऐ पर हून उ'नेंगी पता ही कि में इक अच्छा खासा ड्रांइग बनाई लैन्ना होन्ना चलो मेरी हेल्प करदे समान मिटीरयल जो बी कुछ होंदा ओह् लेयानी दिंदे में घरा गै लैन्ने होन्ने अस पैसे सामन लैने ताहीं ओह् लेई आनी दिंदे मिगी ते में बनाना होन्ना हल्ली बी शैल बनाना होन्ना